हेलो हाँ जी बोलिए कहिए क्या बात है क्या बात है बताइए हाँ बताएँ क्या दिक़्क़त है आपको कुछ दिक़्क़त है कुछ दिक़्क़त है आपको खाँसी ज़ुकाम हो तो परासिटामॉल खाओ यार पैरासिटामॉल की गोलियाँ लो सुबह शाम एक एक गोली लेते रहो उससे आराम मिलेगी काफ़ी और सर दर्द तो नहीं है सर दर्द नहीं है ज़ुकाम भी है खाँसी भी है हैं हाँ तो येही सब पैरासिटामॉल दो दो गोली लो सुबह शाम आराम मिलेगी आपको और कभी किसी को दिखाया है या नहीं तो किसी और को भी दिखा लो भैया अगर हम हो सकता है ग़लत हो तो आगे फिर दिखाओगे नहीं किसी को वो अच्छी बात बताए कोई बताए वो बताए हाँ दिखवा लो देख लो भाई अपना और संभल के रहो और खाना खाना पीना क्या खाते हो अच्छा शाकाहारी कि मांसाहारी भी हो मांसाहारी तो नहीं हो मांसहारी भी हो नहीं हो अच्छा है बढ़िया खा सकते हो मांसाहारी भी हाँ तो खा लो यार थोड़ा सा कोई कोई दिक़्क़त नहीं है उसमें चलो अब खा लो नहीं खाया तो थोड़ा खा के देखो इसका भी टेस्ट लो अब दुनिया में आए तो हर चीज़ का टेस्ट लेते चलो यार हाँ देखलो अपना कोई बात नहीं है चलेगा यार और और घूमा फिरा करो टहला करो हाँ तो कितना घूमते हो एक घंटा दो घंटा आप टहला करो ज़रूरी है उमर कितनी है आपकी उमर कितनी है आपकी साल अरे यार तुम तो अभी जवान हो कोई दिक़्क़त नहीं है आराम से घूमो फिरो मौज करो खाओ पीओ खूब चैन से और सोचो विचारो नहीं और उमर ठीक है दारू वारू नहीं पीते हो नहीं दारू वारू नहीं पीते हो नहीं पीना भी नहीं है यार बड़ा आजकल नुकसानदायक है है ना इन सब चीज़ों से थोड़ा दूर रहो और और मैंने जो गोलियाँ बताई उनको खाओ पीओ आराम मिलेगा परेशान मत हो ना हो तो और किसी दूसरे डॉक्टर को दिखा लेना चाहे ना तो हमें नहीं कोई दिक़्क़त नहीं होगी है ना ठीक हलो

कितने पैसे माँ बाप पैसे देते हैं कुछ दे दोगे दे दो दे दो ज़्यादा नहीं ठीक ठीक ठीक ठीक